जब ज़्यादा लोगों का खाना बनाना होता है तो काफ़ी समय लगता है जैसे कि जब हमें बाहर पढ़ता था तो मेरे साथ मेरे पाँच छः दोस्त पढ़ते थे और कभी कभी जब घर वाले भी वहाँ पर आ जाते थे तो बहुत सारे लोग हो जाते थे और उनका खाना मुझे अकेले बनाना पड़ता था तो सबसे पहले में आटा आटा लेता और जितने लोग थे उनके अनुसार आटा लेता और आटे को आटे में पानी डाल कर उस आटे कि लोई बनाता और रोटियाँ बनाता फिर मैं सब्ज़ी बनाता जैसे सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं गैस को चालू करता और सब्ज़ी बनाने के लिए एक कुकर लेता और कुकर में तेल डाल कर टमाटर काट कर मिर्ची काट कर और प्याज काट कर और कुकर में तेल डाल कर उसे उतार कर तेल में जीरा डाल कर फिर और उसमें वो मिर्ची प्याज टमाटर का छौंक लगा कर और उसमें आलू डालता फिर और उसमें पानी डालता जैसे ही सब्ज़ी कम्प्लीट हो जाती और रोटियाँ बन जाती लेकिन इस काम को करने के लिए मुझे काफ़ी देर लगती थी तो इस काम को जल्दी करने के लिए मेरी नीति ये थी कि मैं एक मेरे साथी की हैल्प लेता और साथी की हैल्प लेकर मैं उस काम को जल्दी से कर पाता और उस काम को जल्दी से करने के लिए मैं सबसे पहले आलुओं को पहले ही पानी में गर्म कर लेता था और मिर्ची प्याज उन में मिक्सी में पीस कर और जब सब्ज़ी बनाता जिससे कि सब्ज़ी काफ़ी जल्दी से बन जाती थी और रोटियाँ बनाने के लिए रोटियाँ जल्दी बनाने के लिए मैं सबसे पहले अपने साथी पर आटा लगवाता था और साथ ही आटा लगा कर रोटियों को बेलता जाता था और मैं रोटियों को सेंकता जाता था इस वजह से एक साथी के मदद से मैं काफ़ी लोगों के लिए बहुत जल्दी खाना बना पाता एक बार मेरे दोस्त की पार्टी थी तो उस पार्टी में काफ़ी लोग आए हुए थे उस पार्टी में पचास साठ आदमी थे तो पचास साठ आदमियों को खाना बनाने कि जिम्मेदारी मेरी थी तो मैंने मेरे दो साथियों कि हैल्प ली और हमें खाना बनाने में काफ़ी काफी टाइम लगा लेकिन उसके बाद हमें जल्दी खाना बनाने के लिए नीति अपनानी पड़ी हमें जल्दी खाना बनाने के लिए मिक्सी और रोटी बनाने के लिए मसीन लानी पड़ी मसीन की सहायता से हम लोग जल्दी खाना बना पाते हैं